चलो जी मीं अगला कोशन जेह्ड़ा ऐ डोगरी कल्चर दे बारै पुच्छेआ गेआ ऐ टर्डिशनल कल्चर साढ़ा बहुत अच्छा ऐ एह्दे च पहनावा बहुत अच्छा ऐ सलवार कुर्ता होर धोती बी साड़ी बी पाई जंदी ऐ तो साढ़े ओह्दे बिच्च लान खान बी बोह्त अच्छा ऐ साढ़ा डोगरें दा राजमां चावल अम्बल एह् सारा कुछ जेह्ड़ा साढ़े डोगरें बिच्च गै आंदा तो डोगरी कल्चर जनेहा कोई कल्चर गै नेई ऐ एह्दे च पूरा पहनावा ऐ मतलब सलवार कुर्ता दुपट्टा डोगरी बेच्च गोटा कनारी दे सूट गोटे कनारियां लाइयै दुप्पटे बनाए दे होंदे सारा कनारी लाइयै दुप्पटे लैने उप्पर बड़ा गै शैल कल्चर हा साढ़ा उद्धर कम्यूनिटी गुज्जरें दी बी आंदी बकरवाल बी आंदे उं'दा पैहनावा बी कैंठे गले च पाए दे होंदे उ'नें तो सारा कुछ बड़ा गै अच्छा ऐ तो साढ़े ओह्दे च एह् ऐ कि जेल्लै ब्याह् होई गेआ जंदी इक नूंह् ते उसी सारा कुछ पोआइयै सुन्ना शुन्ना साड़ियां सूड़ियां पोआइयै ते बड़ा इ'यां त्यार श्यार कीते दा होंदा बड़ी शैल लगदी डोगरी कल्चर दी जेह्ड़ी लाड़ी ऐ नूंह् ऐ जां धीऽ ऐ तो जेल्लै मेरा ब्याह् होएआ ते मिगी ना झुंड कढाएआ जंदा हा तो साढ़े डोगरे कलर कल्चर च जेह्ड़ा ऐ झुंड़ बड़ा ओह् होंदा हा कि हां लाड़ी आवै ते झुंड कड्ढना म्हल्ले कोला तो जेल्लै मेरा ब्याह् होएआ ते में गेई एड्डा झुंड कढाइयै बठाई रक्खना ते दिक्खदे रौह्ना उ'नेंगी टिप टिप बोलना नेईं साढ़े डोगरा बिच्च एह् ऐ कि झुंड कड्ढी उड्ढेआ बोलना नेईं इक बारी मेरे चाचा सौह्रा जेह्ड़े साढ़े कन्नै अस कट्ठे रौहने हे जाइंट फैमिलियां न साढ़ियां अज्ज बी हैन बेशक बक्खरे बक्खरे सारे रौंह्दे न लेकिन जेल्लै कट्ठे होंदे न ते पूरे इक दूए कन्नै उ'यै नेहा मोह् प्रेम सब कुछ तो फिर उ'नें मतलब आंदे स्कूल दा आइयै साढ़े घर आना ते उ'नें मीं आखेआ कि मिगी पक्खी देओ में पक्खी दित्ती ते ओह् में ना झोलना शुरू होई गेई अंकल जेह्ड़े चाचा ही ते ओह् आखन लगे कि मिगी दे में झोलनी आं मैं झोलना अहें ते में आगूं बोल्ली में नेईं नेईं चाचे आ'ऊं झोलनी आं तुसेंगी बस ओह् सासू मां होरें सुनेआ जेल्लै सासू मां होर शुरू होई गेइयां साढ़े नी रवाज इत्थै जी इ'यां बोलदे उ'आं बोलदे नूं'आं सौह्रे कन्नै बोलदियां साढ़े इ'यां एह् रवाज नीं शैल इ'यां उ'आं डोगरे कल्चर च ऐसा नीं होंदा एह् माडर्न नेईं ऐ बड़ा कुश आखेआ उ'नें चलदा रेहा फेर जेल्लै रूट्टी खाने भेजना कुसै दे त्यार श्यार साड़ियां सुड़ियां लोआइयै पूरा त्यार करना भेजना जेल्लै ते आंदे जेल्लै जाना ते उ'नें आखना आंदे बक्खी उंदे भांडे बी मांजी आएओ जित्थै जिंदे घार रूट्टी उनें जिंदे घर रुट्टी खाद्धी दी होनी ना साढ़े कल्चर एह् होंदा हा कि नू'आं जेह्ड़ियां न उ'ऐ भांड़े मांजदियां डोगरे कल्च साढ़े उद्धर साढ़ी कल्चर ऐ तो ऐसा ते में कुतै दिक्खेआ नी ऐ लेकिन जाना मां खानी रूट्टी ते उं'दे भांडे बी मांजियै सारें घर आना ते में घर आइयै आखना में नीं नेही रूट्टी खाना पसंद करदी उस टाइम च मतलब दो ज्हार दो दी गल्ल सना नी आं उस टाइम च एह् कल्चर साढ़े डोगरें च उत्थै चलदा हा अज्ज दे टाइम च ते एह् चीज ऐ नी ऐ उत्थै अज्जकल नू'आं बड़ियां मतलब साढ़े डोगरे जेह्ड़े ना बड़े फार्वड होआ दे न कि जो अग्गे बच्चे आवा दे न उ'नेंगी एह्दे च डोगरी दे कल्चर दे बारे च सनाए दा गै नेईं दस्से दा गे नेईं ते ओह् इ'नें कल्चरें पर चला दे बी नेईं हैन ओह् अपनी गै ओहदे बिच्च रवै दे लेकिन डोगरा कल्चर जेह्ड़ा बहुत अच्छा ऐ सिर टक्कियै रौह्ना बड्डे निक्के दा आदर सम्मान करना उं'दा खाना लाना कि'न्ना शैल दिक्खो ब्याह् होंदे जेल्लै डोगरियें दे जां डोगरी धाम होंदी जां डोगरी ब्याह् होंदे इक जेल्लै लाड़ी आंदी ऐ उसी कि'यां डोली बिच्च आहनदे न कुड़ी गी विदाई करदे न ओह् डोली बिच्च पाइयै उसी पालकी बिच्च पाइयै उसी भेजदे न होर जेल्लै साढ़े डोगरें दा ब्याह् होंदा किन्नी शैल रूट्टी बनांदे राजमां चोल ते अम्बल ते पीली दाल जेह्ड़ी छोलें दी दाल होंदी ऐ साढ़े डोगरें कल्चर दा खाना पीना होर लाना बहुत ही बहुत जादा अच्छा ऐ